हम गेल छलिऐ सङ्गीत समारोहमे वहाँपे ट्रैवलिङ्ग करके सबके साथ गेल छलिऐ वहाँपे बहुत जाहिमे मजा आबै रहै सब परिवार रहै साथमे सब हँसी मजाक करते घूमते अच्छे से चाय नास्ते करते गेल छलिऐ आओर वहाँपे जाइके बहुत मजा भी ऐलै रहै हमरा आर रास्तेमे बहुत अच्छा अच्छा चीज देखएला मिललै रास्तेमे अच्छा अच्छा खाना खेलिऐ चाय पीलिऐ आओर सबके साथमे मस्ती करते गेलिऐ रास्तेमे नदी मिललै देखैला पोखर मिललै देखैला बहुत सारा मन्दिर मिललै देखैला आओर हमलोग मन्दिर भी गेल रहिऐ वहाँ जाइते मन्दिर भी गेल रहिऐ की कहै वहाँ पूजा भी करलिऐ आओर फिर जहाँ जाइके रहै समारोहमे फिर वहाँ पहुचलिऐ वहाँपे बतेलिऐ सबके की हमरालोगकेँ बहुत मजा एलै वहाँ आइके बहुत ख़ुशी होलै हमरालोककेँ सब तरहकेँ बात करते एलिऐ सबचीज मौज मस्तीके साथ एलिऐ अहाँ घुमैला बड़ नीक लगल हमराके अहाँके शहर अहाँके गाँव बहुत मजा आएल